भारतनि गोमालांनो हमनाय आरिमु होनानै बुङोब्ला अन्थाइ दानख'नाय आरिमु होननानै बुंनांगोन लं बा लंथाइ खुलि बानायनाय जाय आरिमुनि सायाव सोनादनानै भारतनि गोजाम सुबुंफ्रा मोनसे सोदोमस्रि दाबोदोंमोन बे आरिमुवा आथिखालाव एसे खम जाबोबाय जायखौ जोङो जारिमिनावसो फरायनो मोनोसै बेनिखायनो जोङो दायो बे आरिमुखौ फोथांफिननांगौ फोसाबनांगौ आरो लोगोसे बे आरिमुखौ जोङो सोलोंनांगौ बेबायदि होननानै आं सानो